भारतीय नौकरीके बाजार बिल्कुल ही निम्नस्तरीयए आओर भारतमे जतए भी नौकरीके अवसरए जनसँख्या अनुपातमे बिल्कुल नगण्यए जितना नौकरी होना होबाक चाही ओतना नौकरी नहि जा रहल छै न सरकार ओकरा लिय वैकेन्सी निकलवा रहलए नऽ निकलबाबे यऽ आइ भारतमे चाही कि नौकरीके स्तरके नौकरीके संख्याके बढ़ाओल जाए आओर जतए भी मैट्रिक इण्टर बी ए या डिप्लोमाधारीए लगभग ओहिके हिसाबसे सामान्य रुपसँ सभकेँ अवसर मिलय आओर सभकेँ यही होना चाही कि शिक्षाके क्षेत्रमे बढ़ावा दय लेल नौकरीके बाजारके आओर लेवलके आओर बढ़ाओल जाय